ہیلو سر جی وعلیکم السلام بولیے یس سر بینک سے بول رہے ہیں یس سر او اچھا سر یس سر یس سر

یس سر یس یس سر میں ابھی ان سے بات کرتی ہوں اور سوری انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے ان کی وجہ سے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں

یس سر یس سر

اوکے سر بتا دیں اس لیے میں ان کو انفارم کر دیتی ہوں پوچھتی ہوں کہ کیوں ایسے کیے ہیں یس سر اوکے شکریہ